हेलो हँ बोलिए ठीक छै हँ आब खोलबै कनिकालमे हर तरहके फोन छै अच्छा अच्छा तऽ अहाँ जतेक फोन लेबै ततेक फोन भेटि जाएत अच्छा सब तरहक भेटि जाएत सब तरहक फोन भेटि जाएत सब तरहक भेटि जाएत अँ हँ सब तरहक फूल छै दोकानमे अँ हँ हँ तऽ आब अहाँ आबि जाएब कनिकालमे जाबए पहुँचब ताबए दोकान खुगि जएतै आओर फूलो सब तरहक नया फूल आबि गेलै ठीक छै हँ सब तरहक फूल राखल छै आओर सब ठीक हँ नीक नीक फूल छै खेतसँ अनबे कएलिए हँ एखन दोकानपर अएबै तखन रेटके बारेमे पता चलत ओ घरेपर तऽ फोनेपर कोना चलि जाएत नहि फोनपर नहि कहि सकै छी ओ तऽ समान देखबै तकर बादे अहाँके पता चलत कि कोन फूल जेहन फूल लेबै तेहन दाम रहत हाँ तऽ बहुत रास फूल राखल छै जतेक अहाँ लेबै ततेक भऽ जाएत ठीक छै बहुत बेसी फोन हमरा दोकानमे राखल अछि आबिके लऽ लिअऽ ठीक छै ठीक छै ठीक हँ हँ सबटा राखल छै हँ हँ झोरा सबके अभाव नहि छै कोनो चीजके अभाव नहि छै नहि फूलके अभाव छै नहि झोराके अभाव छै बारह एक बजे तक खुजल रहत ठीक छै आउ ठीक छै